एक हजार णवशें वीस सात हजार चारशें एकुणसाठ एक हजार एकशें इकरा णव हजार णवशें णव्याण्णव सव्वीस हजार णवशें एकुणअंयशीं